जानबुंखौ बाहायनाया बारा गोबावनि खोथा नङा एसे बोसोर सिगांल' जोङो जानबुंखौ बाहायनो मोननाय जादों जोंनि गिबि समावहाय जोङो बेफोरखौ नुबोफेरनाय जायाखैमोन दा बिनिखायनो बांद्राय आखा फाखाबो नङा कम्पिउटार आरो लेपटप खौ जों दासिमबो बेखौ बाहायफेरनो मोननाय जायाखै बिनिखायनो आं बिनि सोमोन्दै जेबो बुंनो हानाय नङा एबा जेबो मिन्थिया जानबुङा जेब्ला माबाफोर जानानै बहाबाफोर सेरफ्लांनानै एबा माबाफोर जानानै बोरैबा जायोब्ला जों बेखौ थाबैनो खालामफिननो रोङा जायो सोरनिबा मदद लानानै जों बेखौ थिख खालामनानै लानाय जायो एबा जोङो बेखौ खाथि खालायाव बानायग्रा गोबां जायगाफोर दा दंसै बिनिखायनो जोङो जेरावहाय जानबुंफोरखौ गाज्रि जायोबा बानायो बे जायगाफोराव लानानै थांनानै जोङो बेखौहाय मोजां खालामनानै लाबोनाय जायो एसे एनै गाज्रि जानाय एबा मानाय बेफोरखौबो जों नायनो रोङा जाबाय मानोना जोङो जोंनि समावहाय जानबुंनि सोमोन्दै जेबो खोथाखौनो मिथिबोफेरनाय जायाखै दा आङो जानबुंनि सोमोन्दै बांद्रायबो बुंनो रोङा एबा मिनथियाबो बिनिखायनो आं जायखिनि रोंगौ एबा मिथिगौ ससे समनिफ्राय आं बाहायनो मोनबाय आरो जा एसे रोंगौ दा बेजोंनो आङो एसे एनै खामानिखौ मावो बिनिफ्राय माबाफोर जुदि गाज्रि जायोबा बेखौ आङो सार्भिस सेन्टार फ्राव लांनानैसो मोजां खालामनानै लाबोनाय जायो